हेलौ नों आमटेकानि अलखामोन नामाब्रा औ आमगुरिनिसो आं बेंटलनि इसे माबालै अ मा होनो आं इसे बिजिनेस मावलाबायो आरो दा नोंसोर गामियाव नोंसोर गामियाव मा मा बुस्तु मोनो बेफोरखौसो सोंलाबायनो होनना हरदोंमोन आङो

ए ओ औ ओमफ्राय आङो ओरैनो मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन माबा नोंसोर गामियाव गय बागान होग्रा दं ना गैया जाखो गय बागान बे बागान होलाबायग्रा अ अ माने बागान होग्रा दङबा आं थांनानै बागानखौ लाहैगौमोन आरो आं आ ओ

औ दे दे दे औरैनो जिखुनु पास लाख सय लाखनिसोनि बारा बांद्राय गिदिरबो नङा जिखुनु पास लाख सय लाखसोनि सोरबा होग्राफोर दङबा नोंसोरनि ओरै आमगुरिथिंबोथ' बिराद माबा गय बागान दंलाबायो होननाय खोनानायखाय आङो नोंनाव खबर लाहरदोंमोन आरो

औ दे दे दे दे होम्बा अ अ अ अ